क्रिकेट खेलैत छै क्रिकेट खेलैमे बारह आदमीके टीम रहैत छै बारह आदमी खेलैत छै बॉल बैटिंग करैत छै आओर

क्रिकेटमे हारैत छै तऽ ओकराके बाहर निकालि दैत छै फेर जीतैत छै तऽ फेर जाइत छै फेर खेलैत छै इएह होइत छै बारह आदमीसँ खेलैत छै बारह दुनी चौबीस आदमी रहैत छै चौबीस आदमीसँ खेलैत छै आओर फुलपोट फुटबॉल खेलैत छै ओहिमे रहैत छै बारह आदमी बारह आदमीके साथ साथ बारह दुनी चौबीस आदमी रहैत छै खेलैवला खेलैत छै आओर ओ हारैत छै तऽ फेर हटि जाइत छै फेर खेलैत छै इएह सभ छै आओर